म्हाका केमेरा घेतल्यार दोन दीस जाले सांगचे म्हळ्यार केमेराची फोटो क्वालिटी रातची वेळार बरी येयना केमेराचे लायटीचो उजवाड सुद्दां बरो ना पयशांच्या कोताक हो केमेरा खूब म्हारग आसा आनी देखून खंय घेवन वचप कुस्तार जाता आनी केमेरा घालपाचें बॅग सुद्दां बरे कोलिटीचें ना केमेराची बेटरी सुद्दां चड वेळ उरना बेगीन सोंपता केमेराचें चार्जींग वायर सुद्दां खूब ल्हान आसा